आंथ' सिरियेलफोरखौनो नायनाय जाया बारा जेनेबा सिनेमाखौनो बर' सिनेमाखौनो मोननैसो मोजां मोननाय दङ' आं बेखौनो बुंगोन सिनेमानि मुङा जाबाय सिमां ना मोगथां सिमां ना मोगथां सिनेमा सिमां ना मोगथां सिनेमानिया जाहैबाय मानो मोजां मोनो होनोब्ला सिनेमाखौ जेनेबा होनो मा होनो मोजां मोन्नाया बर' नि थाखाय सिनेमाखौ मोजां मोनो नायनो जेनेबा एक्ट्रेसआबो एक्टरआबो मोजां मोजां एकटिं देखायनायनि थाखाय मोजां मोनो एक्ट्रेसआव एक्ट्रेसआ एक्टरखौ मोनैनि बांद्राय नायबाय थानायबो जाया मा होनो बोखौबो बारा मोनथिला मानो होनोबा बिहामजो बिखुनजोनि दावहा सिनेमाखौबो बर' सिनेमाखौबो मोजां मोनो मानो होनोबा बिहामजोआ बिखुनजोखौ बारा मोजां मोना बिखुनजोआ बिहामजोखौ बारा मोजां मोना मानो होनोबा बिखुन्जोआ बिहामजोखौ फिसालानो होनो नागिरिनि थाखाय दावराव जाबाय थायो आरो जेनेबा बिखुनजो माखासे गाज्रि मानसिनि थाखाय लोगोबो लोगो जानायनि थाखायबो बिहामजोखौ नायनो हायि जायो बेनिखायनो सिनेमाया बिहामजो आरो बिखुनजो दावहा सिनेमा मोन ना बारा बुंनोबो रोंलायलांला